हँ गाछ बिरिछके तऽ हमसब जब जाइ छी बाहर नैहर गेलहुँ सासुर गेलहुँ चाहे बाहर धिएपुता लगमे चलि गेलहुँ तऽ जौन बोनिके अढ़ा गेलिए जे किछु पौधाके पइसा देबै तहन हमर पौधा रहतै नहि तऽ सुखि जेतै तऽ ओहिसबके लऽ कऽ तऽ किछु पइसा देलहुँ जौन बोनिके तऽ लगेलहुँ तहन ई गाछ बिरिछके लगेलहुँ केलहुँ तहन ओ भेल तकरा बादमे हमसब बहुत लोकके सम्पर्क केलहुँ जौन बोनिके पड़ोसीसबके कहि गेलहुँ जे कनि देखबै पौधाके कोना पौधा रहतै कोना दुनिआ रहतै कोना करतै से सब बेबस्था हमसब कऽ दै छिए जहन कि जहाँ जाइ छी नैहर गेलहुँ सासुर गेलहुँ धिआपुता लगमे रहलहुँ चाहे कहीँ गेलहुँ कोनो तीर्थे गेलहुँ कोनो बर्थे गेलहुँ कनि जौन बोनिके राखि देखै जेबै कनि पौधाके कनि पानि पटा देबै कनि कमा देबै कनि कोड़ा दऽ देबै जे कि अहाँसबके पइसा हम दऽ देब तऽ ओसब कऽ देलक तकरा बादमे हमसब चीज बेबस्था केलहुँ पइसा देलहुँ दुनिआदारी करेलहुँ केलहुँ जहन आबि गेल तऽ हमसबटा बेबस्था भेल जेना गेलहुँ लोकसब देखैत रहल कि दुनिआदारी देखैत रहल सुखा गेल तकरा बेबस्था कऽ देलक पानि पटा देलक कनि कोड़िआ देलक कनि अहाँके से ओकरा बेबस्थितमे राखि देलक सबचीज कऽ देलक समाजमे लोकके राखि लेलहुँ जौनके राखि लेलहुँ समाजमे गोतिआ पिरोतिआके कहि देलहुँ जे कि कनि गाछसबके देखबै कोना कोन बेबस्था हेतै से सब कऽ कऽ दर दिआदसब अपन राखि देलनि तऽ हमरासबके कनि लेट लागि गेल बेटे लगमे देर लागि गेल कनि धिएपुता लगमे नैहरेमे तऽ कनि ओकरोसबके बेबस्था पलिवारी झँझटिमे कऽ देलनि दिआदसब पड़ोसीसब जौन बोनिसबके रखलनि निबाहिके अएलहुँ किछु पइसा कौड़ी हुनकासबके देलहुँ खाना पीना दऽ देलहुँ तऽ सूचित रखलनि सबटा ओहिसबके लऽ कऽ परिस्थितिमे हमसब पौधाके बेबस्थितसँ रखै छी